हां हांव हय हय हय पैंगीण म्हगेली यें आसा फुलांचे ये सगलें आसा हय हय

हय

हय आमी करतात तुका जर फ्रेश फुलां जी आसा जी सुगंधीत वातावरण सुगंधीत करतालें त्या जाग्यावयलें अशीं फुलां आसा किंवां प्लास्टिकची फुलां हीं मात्शी सवाय पडटा तुमका कसलें जाय आसलें हय म्हळ्यार तुमका आदलें दिसा जाय ओके ओके आं हय हय तुमका कित कित करपा जाय

हय आर्क आर्क करपाक हय हय हय हय हय हय आनी ताका तें लोकांक दिवपाक फुलां बी तशीं तुका बारीक गूलाब बी अशें हय हय हय हय हय हय तीं पानां फुलां तें पुट्टे हाचेर घालून ये करचें सगळें बोकोडये ये ते आसात हय हय हय तेच हय हय हांव तुमका प्रत्यक्ष मेळोन तुमका दखयता हय हय तेत तेत हय त्या प्रमाण कर

हय वेग वेगळो म्हळ्यार तुक कितलें फुलां लागता किंवां बाकींचे जे आमी कशें वस्तू वापरता कितलो वेळ लागता त्या प्रमाणे आमी तें यें करतात पयलीं हांव येवन तुमच्या जाग्याचेर इन्सपेक्शन करतां आनी ताजे नंतर तुमका ताचो रेट बिट सांगता कित्या एक एक वेळ कितें आसता थोड्याश्या जाग्या भितर आमचें डेकाॅरेशन वेवस्थीत जाता कांय कांय वेळार जायते विस्कळ तो उरता आनी त्या जाग्यार खूब डेकाॅरेशन करचें पडटा

बरें बरें हांव येवन मागीर मेळटा तुमका आं बरें देव बरें करूं ओके